जीअं त हिन दुनिया में हर कंहिं इंसान जा पंहिंजा शौक़ु थींदा आहिनि पंहिंजा पंहिंजा शौक़ु थींदा आहिनि इहे ई मूंखे बि हिकिड़ो शौक़ु आहे ॻाइण जो सिंगींग करण जो मां जॾहिं नंढी हुयमि त पप्पा मुंहिंजा ॻाईंदा हुया हाणे बि अञा ॻाईंदा आहिनि पप्पा ॾाढो मस्तु ॻाईंदा आहिनि मां जॾहिं जॾहिं पप्पा खे ॿुधंदी हुयसि ॻाईंदे तॾहिं तॾहिं मूंखे ईअं लॻंदो हुयो की मां बि पप्पा वांगुरु ईअं बहितर ॻायां पोइ जीअं वॾी थियसि तीअं शौक़ु वधंदो वियो ऐं पोइ वरी मां ॻाइणु लॻमि जॾहिं जॾहिं बि मां ॻाईंदी हुयमि त ईअं ध्यानु रखंदी हुयमि त कहिड़ो गानो कीअं ॻाइणो आहे किथे घटि स्वर लॻाइणो आहे नंढे आवाज़ में किथे ऊचो स्वर लॻाइणो आहे त उन खे ऊचे आवाज़ में ॻाईंदी आहियां गानो ऐं जेॾी महिल मां गानो ॻाईंदी आहियां ओॾी महिल पंहिंजो चहिरो मां खिलंदड़ु रखंदी आहियां ऐं ईअं ध्यानु रखंदी आहियां की मां बहितर खां बहितर ॻाए सघां ऐं ऐं ॿा माण्हू मूंखे ॿुधनि ऐं मुंहिंजी तारीफ़ु कनि की ॾाढो सुठो थी ॻाए उन खां पोइ मां पंहिंजे सिंगींग में अञा बहितर थी चाहियां त मां पंहिंजी सिहत ऐं पंहिंजे गले जो ॾाढो ध्यानु रखंदी आहियां जीअं त मूंखे थधी शइ न खाइणी आहे उन खां पोइ कोई खटी शइ न खाइणी आहे उन खां पोइ तिखो मसालेदार खाधो न खाइणो आहे ऐं गले खे साफ़ु रखण लाइ सुठो रखण जे लाइ उन में गर्म पाणीअ जो उपयोगु कंदी आहियां गर्म पाणी गुनगुनो पाणी करे ऐं पीअंदी आहियां ऐं अगरि मूंखे ॿाहिरि वञिणो आहे त बि मां पंहिंजी सिहत जो ध्यानु रखंदी आहियां त भइ किथे अहिड़ी जॻहि ते न वञी करे अहिड़ो खाधो न खावां जंहिंजे करे मुंहिंजो गलो ख़राबु थिए ऐं मां न ॻाए सघां उन खां पोइ ॿियनि बि ॻाल्हियुनि जो इलाही ध्यानि रखंदी आहियां मूंखे ॻाइण सां ॾाढो प्यारु आहे मूंखे सिंगींग करणु ॾाढो वणंदो आहे